शादी के लेल अगुआ कुटुम्बके लेकऽ आबै छै घर घर अबै छनि देखलक लड़कीके देख उख सभ किछु पूछ पाछ केलक ओकरा पसन्द हो गेलक तब इहाँसँ कपड़ा उपड़ा पहन करके अगुआ चल गेलक तब जाके फेर तिलकके बात चलै छै कोन दिनके तिलक लेके आयल जेतै तऽ ओ बात होइ छै फाइनल तऽ फेर तिलक अबै छै तिलकमे पाँच रङ्गके चाहे एगारह रङ्गके जकरा जैसन ओइसन फल लेके अबै छै कपड़ा लेके अबै छै सर्ट पैंट गञ्जी सभ लड़काके पूरा कपड़ा ओकर मम्मीके कपड़ा भाय बहिन सभके लेल कपड़ा ऐलक उहाँसँ तिलकमे आब तब तिलक होइ छै तिलक हो जाइके बाद अपन मटकोर ओकर बाद मटकोर पूजा होइ छै मटकोर पूजाके दिन भर दिन उपास रखै छै लड़की भुखले रहै छै आओर रातिमे हमलो हमलोगके इहाँसँ घर ही से नहा करके मटकोरके लेल जाइ छी सोझे उहाँ उहाँके बिध व्यवहार मटकोरमे जे होइ छै से ओ बिध व्यवहार भेलक मटकोर के ओकर बाद फिर घर अबै छनि वापस वापससँ आकरके इहाँ धान कुटै छै धान उन कुटा गैलक तब उसके बाद ओकर बाद हरदी हरदी चढ़ै छनि लड़कीके हरदी चढ़ल जाइके बाद ओकर बाद रस्म खतम हो जाइ छै तब शादीके रस्म होइ छै आओर शादीके दिन दिनमे यानि कि गाँवमे तऽ कहै छै बिलौकी माँगै छै बिलौकी माँगे जाइ छै यानि कि ब्रम्ह बाबा दुर्गा जी ई सभ भोला बाबा सभ पूज उजलौ पूजि उजिके एलहुँ सभ एलहुँ घरे आओर घर अयलक फेर इहाँ अयलक तऽ नहा धोयके लड़कीके तैयारी व्यारी कयल गेलक तैयारी व्यारी कऽके तैयार व्यार कऽके फेर बरात अबै छै बरात अबै छनि तऽ फेर दूरा उरा लगै छै बरातके स्वागत कयल जाइ छै नस्ता पानि सभ कऽ कराके तब जाके लड़िकाके बुलैल जाइ छनि आगा लड़िकाके बुला करके आओर तिलक कयल जाइ छनि तिलक हो जाइ छनि तिलक कयल जाइ छनि तिलकमे कपड़ा जे होइ छै सभ सिङ्गारके सामान सभ बाद तिलकके बाद शादीके रस्म शुरू कयल जाइ छै आओर शादी होइ छै आओर उहाँसँ लड़कीके लेल कपड़ा अबै छन्हि ओहे कपड़ा पहिनके लड़कीके शादीके रस्म शुरू होइ छनि शादी होइके बाद शादीके रस्म होइ छै अथी कहिलौं जे कि अथी लड़कीके अथी कहलनि कन्यादान उ रहै छै उपास कैले तऽ लड़कीके कन्यादान केलक कन्यादान होलाके बाद ओकर बाद सिन्दूर पड़लक सिन्दूर पड़ैके ओकर बाद आओर सुबह हो गेलक शादीके समय ओकर बाद बिहान हो करके आओर सबेरे सबेरे विदाइ होइके शामोमे बिदागरी होइ छै विदा हो जाइ छै बिदा होइके बाद ओ अपना ससुराल जाइ छै ओकर बाद फेर चारि दिनके बाद चौठारीके बाद इहाँ बुलैल जाइ छै आबै